खूब नीक रहू बौआ बहुत नीक हाल चाल छै हँ बहुत जोर लगाके बी जे पी के लेल तैयार करू कमल छापके लेल बहुत नीक जकाँ सब आदमी एकदम कार्यरत रहू सब आदमी कनी ध्यान दियौ बहुत नीक ओइके लेल मेहनत करू प्रयास करू जरूर पड़तै हँ बहुत नीक प्रयास अइ ई प्रयास पब्लिक बी जे पी के लेल आओर सब नीकसँ वोट देत ओकर पूर्ण विश्वास अइ चौबीसमे बी जे पी के हाई लहर छै बी जे पी हाई एतै बहुत नीक विचार अइ ई सब आदमी अइपर जोर लगाके अइके लेल प्रयास करू प्रयास करैके बाद जरूर छै बी जे पी के सरकार बिहारमे बनतै आओर बहुत नीक व्यवस्था हेतै सब व्यवस्था भऽ रहल छै सब व्यवस्था भऽ रहल छै आदमीके मेंबर भी बनि रहल छै मेंबर भी बनाबऽके प्रयास भऽ रहल छै सब काम चालू छै सब तरफ ध्यान दियौ सब तरफ ध्यान रखबै तब विशेष ओकर दियौ कोशिश कए कऽ एकर विशेषसँ विशेष जहाँ तक होइ तहाँ तक घीञ्च घाञ्चिके काम करू आओर काम कऽ कऽ प्रयास कऽ कऽ बी जे पी के जीताबैके कोशिश करू ध्यान रखबै तऽ विशेष कऽके दियौ

हँ हमसब प्रयासमे लागल छी अहूँ अपन प्रयास करू हमहुँ अपन प्रयास करै छी आओर जे एकर मेंबर बनऽ चाहै छथि ओकरा नया बनबाउ अइ तरहसँ सब आदमी भाग दौड़ कऽ कऽ प्रयास कऽ के जहाँ तक होइ तहाँ तक सम्भव असम्भवके सम्भव करू इएह हमर विचार ठीक छै ठीक छै बहुत नीक विचार छै ओइके लेल प्रयास कऽ कऽ अहिठाम राम नमस्कार